हांवेन क्रोमा कडल्यान डॅल लॅपटॉप घेतिल्लो तो तुमचो लॅपटॉप खूब बरो आसा आनी म्हाका तेजे प्रोसेसींग कितलें फास्ट आसा तें कळटा जेन्ना हांवेन तो वापरलो आनी कितलें म्हाका बेगीन म्हाजी कामां जाता तेज्या वयल्यान म्हाका कळ्ळें तुमचे मावसाचे फिचर्सूय मावसूय तुमचो खूब बरो आसा खूब कम्फर्टेबल आसा हांव चडसो तो लॅपटॉप प्रेजेंनटेशन करपाक क्लासीन वापरता आनी तुमचो पयलींच मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड आशिल्लो म्हणून म्हाका खूब बऱ्याक पडलें आनी म्हाजी खुबशीं अशीं कामां आसा जी म्हाज्या त्या लॅपटॉपान बेगीन जालीं आनी म्हाका चड वेळ रावचें पडूना लॅपटॉप हँंग फ्रीझ बीन तसो कांय जावंना सो सद्या हांव खूब खूश आसां तुमच्या लॅपटॉपा कडून